हाँ जी गुड आफ्टरनून जी कर रहा हूँ हाँ जी

एक बार तो आप जाँच कराइए पहले तो है ना मलेरिया की जाँच कराइए उसके लिए आप को एक बार जाँच कराइए आप जाँच कराने के बाद पता चलेगा क्या है आपने पहले कोई जाँच कराई थी आप एक बार हमारी क्लिनिक पर आइए आप अपनी जाँच दिखाइए मुझे मैं देखता हूँ हाँ और देखने के बाद फिर आपको टेबलेट देता हूँ हाँ जी आप चार बजे के बाद कभी भी आ सकते हो चार बजे से आठ बजे तक हमारी क्लिनिक खुला हुआ होता है उसके बीच में आप हमारी क्लिनिक पर कभी भी आ सकते हो और आओ तब अपना पूरा परचा लेकर आना कौन कौन सी आपने जाँच कराई है सारी जाँचों को अपने साथ में लेकर आना और जाँच देखने के बाद हम आपको बताएँगे कि क्या परेशानी है आपको उसको जाँच देखने के बाद पता चलेगा फिर हम आगे का दवाईयाँ आपको देंगे